हाँ मैं दस से दस लाख के अंदर पाँच नंबर बोल सकता हूँ एक लाख बीस हज़ार नौ सौ निन्यानवे तीन लाख बाईस चार सौ अस्सी पाँच लाख चार हजार चार सौ सत्तर सात लाख नब्बे हज़ार छः सौ बारह नौ लाख तीस हजार चार सौ बयालीस